औ नों मावफारनि दा ओमफ्राय आं बेंगलनिफ्राय फैदों नै ओमफ्राय दा लामाया बोरै थांनांगौ बोरै थानाङा मबेयाव ओंखार नांगौ बेखौनो सोंहरनाय जाबाय आं

उम उम

औ औ

आं फैगा थांगासिनो दङ' फैगासिनो ए फैगासिनो दं आं थांगासिनो दा लामाखौसो नै बोरै थांनांगौ बोरै थांनाङा नोंसिनि मावफारावनो थांनोहाय फैदों दा बबेयाव ओंखारनांगौ मबेनिफ्राय थांनांगौ

औ दे होनब्लालाय दाननायसै दे होनबा औ